हैल्लो हां'जी हां जी ग्राम सेवक जी हां नमस्ते नमस्ते अच्छा ऐ बी डी ओ ब्लाक च केह्ड़े केह्ड़े फंड जेह्के न ओ पंचायत आस्तै आए दे न अच्छा हां मतलब बौलियें आस्तै आए दे न बौलियां जेह्कियां न ओह् बौलियां बनाने आस्तै ते ढक्कियां अच्छा अच्छा असें सिड़क बी रखानी ऐ इक ड्रेन रखानी ऐ नैह्र ऐ छोटी जेही ऐ ओह् बी रखानी ऐ उदे आस्तै एह् फंड जेह्का ओह् चाहिदा असें अच्छा

अच्छा अच्छा आब हां चलो बड़ी अच्छी गल्ल ऐ बड़ी अच्छी गल्ल ऐ सारें कशा पैह्लें ते अपना पंचायत घर जेह्का ओ बनाना ते प्लेग्राउंड बच्चें आस्तै बनाना ऐ बड़ी बड़ी साढ़ी मेरे ग्रांऽ दे लोकें दी इक ही ओ डिमांड थी ते एह्दी फर्स्ट प्रायोरिटी र एह्दी ग्राउंड दी ते दूई पंचायत घर दी

जी जी

हां हां हां जी जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ हां नेईं नेईं कोई खास निं ऐ पैह्लें जेह्ड़े कम्म कराए दे हे उदे पैसे निं ऐ थ्होए दे हैन वा चलो ओह् दिक्खी लैगे फ्ही अगली ग्राम सभा होंदी ऐ ना उदे बाद 'च गै उसी ओह् करगे उत्थै दिक्खी लैगे हां बी डी हां बी डी ओ स्हाब कन्नै बी डी ओ स्हाब गी सनाना पोना उंदे कन्नै इक्कै गल्ल करनी पौनी हां ठी हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ हां फोटो जेह्के न ओ बनाई' ओड़ेदे में आक्खे दा सारें आक्खे दा कि फोटो बनाइयै फोटो बनाइयै ते मेरे कच्छ जमां करान ते में तुसें देई ओड़ङ उत्थै ग्राम सभा च गै देई ओड़गे हां ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् जेह्के नरेगे आह्ले पैसे हैन ना नरेगे आह्ले पैसे बी ओह् जल्दी गै लोकें ई थ्ईहोई जाह्न ते ठीक ऐ हां ठीक ठीक ओके जी